अपना आदमी बैठकर आदमी इन्दौरी बीनता है अच्छा से अधिक करता है और जाता है शादी विवाह में तो जयमाला पर मंडप बनाता है अच्छा से सजाता है उसको भी कपड़ा लगाकर अखिल ब फूल लगाकर अच्छा से गेंदे के फूल लगाकर कपड़ा लगाकर सजाकर बनाता है उसको सजाकर लगा उगाकर लटका देता है फिर अपना अच्छे से लगाकर अपना घर पर चल जाता है अपना विधा आदमी घर पर बैठकर डोरी बीनते हैं सिलाई करते हैं सिलाई करने वाले आदमी सिलाई करने वाले सिलाई करते हैं पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करते हैं बि बिनावट करने वाले गेट बनाते हैं उसमें डिजाईन काटकर गेट बनाते हैं परदे में डिजाईन करने वाले आदमी अपना डिजाईन काढ़ते हैं बैठकर अपना परदा बनाते हैं डिजाईन काढ़ते हैं परदा में गेट में डिजाईन काढ़ते हैं दौरी बना दौरी बीनते है उसमें भी डिजाईन करते हैं फुल बनाते हैं अच्छा से फूल बनाकर उसको अच्छा से सजाकर अति रंग उंग देते हैं अच्छे से उसके बाद परदा बनाते हैं उसमें डिजाईन काढ़ काढ़कर बैठकर उसमें अच्छे से डिजाईन काटते हैं उसमें फूल लगाते हैं चारों पट्टी से बिनावट करते हैं धागा लगाते हैं उसके बाद धागा लगाकर सब रंग के धागे लगाते हैं उसमें लगाकर अच्छा से वनावट करते है गेट बनाते हैं उसमें ऊन कीनकर लाते हैं तो उसको बिनावट करते हैं बिनावट करके उसमें खुदना लगाकर लटकाते हैं उसके बाद अपना अच्छा से लगाते हैं फिर गेट अच्छी मनाते हैं उसमें भी अच्छा से गेट बनाते हैं तो ऊन कीन के लाते हैं सब रंग को उसमें गेट बनाते हैं कहीं भी जाना होता है शादी विवाह में गाड़ी सजाते हैं अच्छा से मंडप बनाते हैं गाड़ी में उसमें भी सब रंग के फूल लगाते हैं कच्चा फूल लगाते हैं कि नक के जंदाहा से फूल लाते हैं अच्छा से उसमें भी अच्छा से सजाकर उसको भी अच्छा से मंडप बनाकर फूल गेंदा फूल गुलाब फूल अच्छा से लगाकर चारों पट्टी से सजा देते हैं उसमें अच्छा लगता है देखने में वही अच्छा लगने लगता है उसमें कढ़ा अति करके अच्छा से करते हैं फिर कहीं भी जाते हैं गेट बनाते हैं शादी के लिए उसमें अच्छा से चारों पट्टी से गेट बना देते हैं उसमें फूल अति लगाकर झुमकी उमकी लगाकर उसको टांग देते हैं अच्छा से मैं अथी बनाते हैं पंडाल उन्डाल उसमें सजा देते हैं सजाकर उसको अच्छा से अति कर देते हैं उसके बाद घर पर चले जाते हैं